मैं और मेरे परिवार में जो ज़्यादातर सिम यूज़ की जाती है डेटा प्लान यूज़ किया जाता है वो ऑपरेटर उसके हैं जियो जियो कंपनी के थ्रू जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है वायफाय का और जो पर्सनल डेटा होता है सिम के थ्रू वो भी वो दोनों ही हम लोग करते हैं क्योंकि पूरे परिवार में ही क्योंकि जियो का तो काफ़ी कुछ सर्विस देता है जियो अगर वायफाय आप लेते हो वायफाय ऑपरेटर अगर आप जिओ में हो तो आप को काफ़ी चीज़ों के ऑनलाइन एप्लीकेशंस के वो मिल जाएंगे

सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे और काफ़ी बेनेफिट्स मिल जाते हैं जियो में आपको बाक़ी और आप के पास अगर जियो की सिम है आप मोबाइल डेटा जियो का यूज़ करते हो तो आपको सब से अच्छी नेटवर्क क्वालिटी जहाँ तक कि मैं समझता हूँ सब से अच्छी नेटवर्क क्वालिटी जियो प्रोवाइड करता है जबलपुर में और बिना कोई प्रॉब्लम किए आप अगर कहीं पर भी आउट में भी जाओगे तो उसके नेटवर्क अवेलेबल रहते हैं और प्लान भी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है फाइव जी डेटा प्रोवाइड करता है जियो और इस लिए शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं जियो को लेना और यूज़ करते हैं बस मेरा तो सब से अच्छा एक्सपीरियेंस रहा है फोर जी टू फाइव जी और जो फोर जी फस्ट टाइम मैंने यूज़ किया था वो भी जियो का और अब फाइव जी आ गया है वो भी मैं जियो का यूज़ कर रहा हूँ और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियेंस रहा है जियो को ले के